بینک آفیسر سے بات ہو رہی ہے

جی اچھا سر میں کہہ رہا تھا مجھے جو ہے نا اپنا اکاؤنٹ جو میرے آپ کے بینک میں اکاؤنٹ ہے میرا والا تو مجھے اپنا اکاؤنٹ بند کروانا ہے مجھے اس میں بہت زیادہ دقت آ رہی ہے میں نے کئی بار جو ہے نا میں نے اپنے بینک میں ایک ہزار روپے ڈالے تھے ابھی تو اس میں جو ہے نا ایک ہزار روپے ترنت ایک دو منٹ کے بعد ایک دم کٹ گئے اور پچھلی بار بھی میں نے جو ہے ایک ہزار روپے ڈالے تھے تو وہ بھی مطلب میرا بیلنس جیسے ہی میں ڈالتا ہوں ترنت جو ہے نا وہ بینک والے پیسہ کاٹ لیتے ہیں فوراً مطلب میں اتنا پریشان ہو چکا آپ کے بینک سے بہت زیادہ میرے بینک میں بالکل بھی پیسہ نہیں رک پا رہا ہے ہاں دیکھیے کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ دیکھیے میری ہسٹری نکالیے اور اس میں دیکھیے کیونکہ میں بہت زیادہ پریشان ہو چکا جی کر کے دیکھیے ہاں چیک کریے کیونکہ اس میں جو ہے نا بہت زیادہ دقت ہو رہی ہے جی جی جی نہیں یہ ہم نہیں نکالتے ہم سر سنیے میری بات سنیے جی جی جی ارے میری بات تو سنیے سر میں نے جو ہے نا تین ہزار روپے بھی اس میں سب سے پہلے تین ہزار روپے ڈالے تھے مجھے بتایا تھا ایک بینک آفیسر نے جو آپ کے ایک بار اور ہیں جو آپ سے پہلے بیٹھتے تھے تو ان سے بھی میں نے بات کی تھی تو سب سے پہلے میں نے تین ہزار روپے ڈالے تھے تو تین ہزار روپے ڈالنے کے بعد بھی اس میں دقت آ رہی تھی اس میں نا تو نیٹ ورک آ رہے تھے اور ٹیکنیکل ایشو بتا دیتے تھے اور اس میں سے بھی میرے کچھ بارہ سو تقریباً پندرہ سو روپے کٹے ہیں اس میں سے بھی تو پھر میں ایک ایک ہزار روپے کر کے کاٹ رہا تھا سر دیکھیے مجھے یہ بینک آپ کی چلانی نہیں ہے آپ مجھے جو ہے نا بند کروانی ہے جی ارے تو سر یہ تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا نیٹ ورک ایشو اس میں پیسہ کاٹنے کا کیا مقصد ہے آپ کا ٹیکنیکل ایسو اگر ہوتی ہے تو وہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے چلیے بتائیے آپ رول دول بتائیے آپ کیا ہے یہ جی

اچھا چلیے دیکھتے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہ میں اب آپ کے کہنے پہ تین ہزار روپے اس میں اور ڈالتا ہوں تو یہ کتنے دن تک رکھوں میں ہیلو جی جی اچھا جی جی چلیے تو ٹھیک ہے ان شاء اللہ میں کر دوں گا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ٹھیک ہے ان شاء اللہ